हॅलो

हॅलो हां तुमी फीश सॅलर आं हां म्हाका इनक्वायरी करपाची आशिल्ली कसलें कसलें नुस्तें विकता तुमी आं हां सुंगटां मेळटलीं मोटीं आसा साय्जीन ओके कशीं किलो कशीं किलो हां वाट्यांनी विकतात न्ही बरीं मेळटात न्ही फ्रॅश आं हां हां ओके ओके आनीक हें आसा तुमचे कडेन ड्राय आसा सुकें सुकें नुस्तें आं हां हां सुकयिल्लो न्ही म्हाका बारीक हां हां हां हां आनी म्हाका ना जितें जितें जें आसा तेतूर इसवण जाय म्हाका शेवटो जाय इसवण म्हाका बरो व्हडलो जाय लांब आनी बरो फ्रॅश जाय रुंदीन बीन आनी पापलॅटाय आसल्यार म्हाका जाय पापलॅटां आनी सुंगटांय जाय जोब आसा तुमच्या कडेन जोब मेळटलें हां काल्वांय जाय म्हाका जोबूय जाय आनीक म्हाका सुकेंय नुस्तें जाय जाय म्हणजे म्हाका तेतून आतां हें जाय बारीक तीं मेळटात तींय जाय आनीक मोटीय जाय सुंगटं भितर आनी बांगडे जाय आनी बारीक ताल्ले जाय म्हाका सुंगटां मदीं आनीक आनी हें सगळें तुमी अशें कशें रेट धरता इस्वणाची रेट कशीं धरता आं आनीक फूल घेता जाल्यार कशें दोन हजार बी तशे कांय कमी जाता कित्याक कांय म्हळ्यार मार्केटान हांवें पळयल्ले दोन हजार तुमी डायरॅक्ट विकता म्हणटगेर तुमचे कडेन कितेंय कमी आसतले अशे धरले म्हाका इनक्वायरी करून सांगात ओके बरें बरें